अगरि मूंखे मौको मिले थो त मां अमिताभ बच्चन सां मिलणु पसंदि कंदमि ऐं हुनखां इहे पुछणु चाहींदमि त हू पाण खे हेॾी उमिरि ताईं कीअं हिकदमि फिट रखी सघियो आहे हुनजो विनम्र सुभाउ ऐं हू पाण हेॾी महिनत करे रहियो आहे हुन लाइ मूंखे हुन ते जाम ख़ुशी थींदी आहे त मां हुनसां हिकु दफ़ो मिलां ऐं हुनखां हीअ सभु ॻाल्हियूं मां पुछां